हम बहुत छोटे थे वही करीब दस ग्यारह साल के तो हमसे बड़े बड़े लोग वहाँ नहाने जाते थे तो हम ताल के किनारे बैठ जाते थे तो उसमें जो हमारे मोहल्ले के हैं उसमें जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा अली तो हम कहा हमको तैरने से बहुत डर लगता है हम तैर पाते ही नहीं है जो तालाब बहुत गहरा है इसीलिए हम बहुत डरते थे तो वह लोग हमको ज़बरदस्ती तालाब में खींच ले जा और उसके बाद खींच कर वह अपने हाथों से हमको लेटाए पानी के ऊपर हाथों पर कर लिए और कहा हाथ पैर चलाओ हाथ पैर चलाओ धीरे धीरे जो हमको सिखाया जो उन्होंने हमको थोड़ा गहरे में छोड़ दिया जो गहरे में छोड़ दिया तो हम जो है उसमें डूबने लगे डूबते बचे तो सब वही सब लोग दौड़ कर आए और हमको बहुत डाँटा और डाँटने के बाद जब हम फिर उसी में कहिन कि चलो डरो मत फिर कुछ हमारी हिम्मत बढ़ी और हमने सोचा कि अब जो है तैरना हमको सीखना है तो फिर हम डेली वहाँ जाकर और उन लोगों के साथ में यह है बहुत हम गहरे में नहीं जाते थे थोड़ा हमसे ज़्यादा पानी था उसमें हम अपना हाथ पैर यह सब धीरे धीरे धीरे धीरे करके चलाना शुरू किया उसी तरीके से हम करीब एक महिने डेढ़ महीने लग गया तब हम तैरना थोड़ा थोड़ा हमको आने लगा जब तैरना आने लगा तो हम फिर हिम्मत हमारी बढ़ी फिर हम अंदर गहरे में जाने लगे फिर गहरे से धीरे धीरे थक जाते थे लेकिन हम आराम से धीरे धीरे करके फिर हम करीब डेढ़ महीने दो महीने में बहुत प्रयास किए तब हम तैरना सीख पाए इसी वजह से अब हमको कोई तैर पाने से डर नहीं लगता है चाहे नदी हो चाहे जो कुछ हो एक तो अब हम ज़्यादा गहरे में जाते नहीं थे पहले लेकिन अब तो हम ज़्यादा गहरा भी हो चाहे जितना गहरा हो अब हमको डर नहीं लगता है कभी उल्टा कभी सीधा कभी ऐसे कभी वैसे पानी यहाँ पैर फटक फटक आकर हम हम अपने दो दिन तक हम अप आ जाते हैं बड़ी आराम बहुत आराम से आ जाते हैं और हम लोगों ने एक अब जो हमसे छोटे थे जब हमसे छोटे आते थे तब हम लोग भी उनको यही ट्रेनिंग देते थे कि इसमें जब तक आप तैरना नहीं सीखोगे तब तक जो है पानी में नहाना ठीक नहीं होता है कहीं गहरे में चले गए तो डूब जाओगे तो हम लोगों ने जैसे हमको उन्होंने सिखाया वैसे हमने भी अपनी मोहल्ले में कई और फिर उसमें खूब यह जो लुकी लुकाउअर छुई छुआउअर बुड्डी मरऊअर यह सब धीरे धीरे बुड्डी मार कर नीचे नीचे निकलना यह सब धीरे धीरे सब हम को उन्होंने हमसे बड़े लोगों ने सिखाया और जब हम सीख गए तो हम अपने छोटों वालों को धीरे धीरे करके यह सब सिखाने लगे अब धीरे धीरे बहुत बड़ी मोहल्ले में खुब मोहल्ले में दस पन्द्रह बीस पचिस लड़के हम जोली के थे तो सब लोग तभी आते थे ज जब घर में सब दोपहर में खा पीकर आराम करने लगते थे सोने लगते थे तब हम आराम से सब लोग जैसे हमारे घर में सोने लगे तो हम आराम से चुप्पे से निकले उनके उधर गए वहाँ इशारा देकर लाए लाए जो हम सब लोग इकठ्ठा करके लेकिन हम लोग जाते एक ही साथ में थे यह कभी नहीं करते थे कि हम पहले चले जाए वह बाद में आए कुछ नहीं एकदम से जाए और घर से डर की वजह से कुछ नहीं हम लोग अपनी जांघिया और वह सब छोटे थे सब खोल डाले और आड़ में रख दे कि कोई उठा न ले जाए और फिर नंगे ला घरे जाकर पहिरे तो इस वजह से तभी हम लोग तैरने के लिए बहुत प्रयास किया था तब हम सीखे बाद में दूसरों को सिखाए अब हमको कोई इससे डर नहीं है और खूब आराम से अपना सीखे खाय लेकिन अब तो बहुत बड़े हो गए है तो अब तो तालाब आलाब में हम लोग जाते नहीं हैं हमारे तालाब जो था पानी भी बिक गंदा हो गया उसमें मछली उछली पड़ने लगी तो सब बड़े बड़े हो गए अब कोई वहाँ जाते नहीं है लेकिन अब भी हम लोग यहाँ ज़रूरी से मंदिर है वहाँ तीर्थ बना है तो अभी दोपहर में जब सब लोग इकठ्ठा होते हैं तो उसमें तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के चार पाँच चक्कर हम लोग तैर तैर तैर कर वहाँ निकालते हैं निकलते हैं और जो लोग नहीं निकल पाते हैं तो उनको प्रयास करते हैं कि चलो तुम भी चलो साथ में तो धीरे धीरे उनको भी वही अब वहाँ नहीं अब वहाँ से करीब चार किलोमीटर हैं वहाँ जाकर हम लोग आराम से वही जाते हैं वहाँ